जय झूले महाराष्ट्र में चित्रकला ऐं मूर्तिकला ॾाढो प्रसिद्ध आहे हितां जा माण्हू शांति स्वभाव जा चित्रकला जिवें वॉली पेंटिंग्स प्रमुख आहे जेका ॾाढी ई सुहिणी सहुली लॻंदी आहे जेका माण्हू पंहिंजे घर जे भितिन ते घर जे ॿाहिरां छपींदा आहिनि अछे ऐं कारे रंग सां ऐं च ॻाड़े ऐं पीलो चारि कलरनि सां इहा पेंटिंग कई वेंदी आहे जेका ॾाढी सुहिणी मनमोहक लॻंदी आहे हितां जा माण्हू मूर्ति कला में बि ॾाढा होश्यारु आहिनि छो त हिते असांजे गणपतिअ जी मूर्ति गणपतिअ जो त्योहारु थींदो आहे ॾिआरीअ जो त्योहारु थींदो आहे जंहिंमें नंढियूं नंढियूं मूर्तियूं रखियूं वेंदियूं आहिनि जंहिंजे करे हिते उहे गणपति जूं मूर्तियूं लक्ष्मी ऐं गणेश जूं मूर्तियूं शिवाजीअ जूं मूर्तियूं हुनजो जेके ए सेनापति हिन हुनजो सॼो ठाहियो वेंदो आहे क़िलो ठाहियो वेंदो आहे शिवाजीअ जो ॾाढा ई सुहिणा मनमोहक लॻंदा आहिनि इन करे हितां जा माण्हू मूर्ति कला ऐं चित्रकला ॿिनि में ॾाढा माहिर आहिनि